पहले के लोग थे आरा प दाल बनाते थे लोग आरा प आगी सुनगा क आग बोझ कर उसके बाद उ लोग जब आग बर जाता था तो उ लोग तसल्ली में लेई लगा कर उस पर रखते थे और गर्म पानी डाल कर गर्म पानी डाल कर दाल डाल कर तोप देते थे दाल धोकर डाल देते थे उसमें धोकर डाल कर उसके बाद उ लोग जब गाज आ जाता था उसको काछ कर फिर उसमें नमक और हल्दी डालते थे डाल कर फिर उसको दाल को पका लेते थे अच्छे से पका लेते थे तो उसको उतार कर फिर रख देते थे अब प्रेसर कुकर का है तो प्रेसर कुकर में तो दाल डालो हल्दी नमक पानी डाल कर बैठा दो सीटी मार देगा हो जाएगा दाल पहले का दाल लोग बनाते थे वो कठिन था वो हांडी पर धीरे धीरे पकता था इसलिए उसमें स्वाद रहता है और कुकर में आजकल के कुकर लोग प्रेसर कुकर यूज करते हैं उसमें दाल के लिए एक साथ ही सब बैठा देते हैं इसलिए थोड़ा उसमें कुछ कम स्वाद रहता है पर जितना खुला हुआ बर्तन में स्वाद रहता है पकाया हुआ दाल में स्वाद रहता है उतना प्रेसर कुकर के दाल में स्वाद नहीं रहता है यही है मेरा आज का और दाल की बात तो हो गई घर में कई सा आइटम बनाती हूँ पर नॉनवेज बनाती हूँ जैसे की नॉनवेज पलवूवला हो सोयाबीन डालकर उसमें सोयाबीन और पत्तागोभी गाजर और उसमें शिमला मिर्च डाल कर और उसको घिस कर फिर मर मसाला डाल कर उसको भूज कर बनाते हैं मैदा के आटा आटा गूँथ कर रख देती हूँ सब डाल कर बनाती हूँ मेरे बच्चे पसंद करते हैं बोलते हैं ये बनाओ मैं सोच में पड़ जाती हूँ मैं क्या बनाऊँ फिर सोचती हूँ कि चलो नॉनवेज बना लूँ फिर जो चौमीन भी बनाने आता है जैसे की चौमीन है बच्चे ने बोला की चौमीन बनाओ मैं चौमीन बनाती हूँ अगर मम्मी चौमीन बनाओ तो चलो ठीक है बना दूंगी तो बनाना है चौमीन को उबाल लो हल्का सा उबाल कर उसको छान कर रख दो हल्का फर्क जाएगा कपड़े पर चाहे थाली में हीं रख दो फर्क जाएगा उसका पानी तो फिर उसमें आगे तक समान उसका रख लो काट कर जैसे हुआ कि पत्तागोभी हुआ प्याज हुआ मिर्च हुआ शिमला मिर्च हुआ सब मतलब करके रख लो काट कर फिर उसको भूज कर उसमें मसाला उसाला डालकर चौमीन को वो कर लो मसाला भूजो प्याज व्याज भूज कर उसमें डाल दो फिर चौमीन भूजिये हल्का सा फिन उसको तेल वेल डाल कर खूब अच्छे से बना कर बच्चों को मैं खिला देती हूँ फिर मुझे फुल्की भी बनाने आती है मेरे बच्चे अगर कह देंगे कि फुल्की बनाओ मम्मा त फुल्की भी बनाती हूँ अच्छी फुल्की बनाती हूँ फुल्की को छान कर निकाल लेती हूँ फिर फुल्की को मतलब छोला बनाती हूँ उसका फिर उबाल कर चना को चाहे मटर रहे चाहे चना रहे उसको उबाल दो आलू डाल कर फिर उसको मसाला में भूज लेती हूँ भूजकर और उसका भूज कर रख लेती हूँ तब उसका पानी उसका बनाती हूँ ताकि बच्चे खाते रहेंगे पानी बना कर फोर फोर कर बारी बारी से देती हूँ पानी में आपको इमली हो गया इमली हो ता इमली डाल दीजिए न तो जलजीरा है तो जलजीरा डाल दीजिए जलजीरा और कुचला खन लिजिए उस पानी में डालने के लिए नमक और मिर्ची और लहसुन का कूच कर और पानी में डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए और इमली का पानी इमली मतलब थोड़ा सा जैसा आपको बनाना है पानी उसका अनुसार इमली डालिए उसके बाद बच्चों को खिला दीजिए